नमस्कार बताइए हाँ जी हाँ जी दुकान है हमारी हाँ हाँ बढ़ा है और जी एस टी भी लग रही है ना बीस तीस परसेंट

नहीं है अभी तो हाँ वो तो मिलता तो है वही दुकान है हाँ बताइए आप को क्या चाहिए ठीक है कितना ठीक है मिल जाएगा क्या आप भी दुकानदार हैं अच्छा अच्छा ठीक है आपके यहाँ गेहूँ कैसे हैं अच्छा अच्छा ठीक है भिजवा दीजिएगा गेहूँ हमारे यहाँ गेहूँ ख़त्म हो गया है

चावल भी है चावल तो है हमारे यहाँ अभी चावल है जब ख़त्म हो जाएगा तो हम बता देंगे जैसा होगा किस चीज़ का अरे ठीक है जब ख़त्म हो जाएगा तो हम बता देंगे फिर वही बता देंगे कितना पैसा लगेगा कितना नहीं हाँ हाँ महँगा हुआ है बढ़ा है अब तो सब पर जी एस टी लग रही है अट्ठारह पससेन्ट क्या होगा फिर

नहीं सरसों नहीं है हमारे यहाँ सरसों नहीं है जब आएगी या तो फिर कहीं भी हाँ हाँ ठीक है भिजवा दीजिए

ठीक है भिजवा दीजिएगा और चीनी उनी का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ अच्छा अच्छा तो है स्टॉक मे चीनी आपके पास चलिए अच्छा ठीक है जब हो जाएगा हमें चाहिए तो हम बता देंगे ठीक है नमस्ते